तकनीकी सुविधा सबसँ आसान भऽ गेल छै सबसँ बहुत ज्यादा आसानी बढ़ि गेलै ऑनलाइन करैके रहै छै किछो तऽ मोबाइलसँ करि लै छी टैक्सी बुकिङ्ग करैके रहै छै तऽ ऑनलाइने करि लै छी टिकट ईसब मोबाइलेसँ करि लै छी अगर कोइ फॉर्मो भरैके रहै छै ज्यादा जरूरी अइ फॉर्म भरैके रहै छै तऽ मोबाइलेसँ करि लै छी ई टेक्नीकी सब बहुत जी आओर तकनीकीसँ बहुत आसान भऽ गेलै एहिसबसँ ज्यादा तकलीफ नहि होइ छै ऑनलाइन करैके रहै छै किछो या कहीँ टिकट फ्लाइट वलाइटके टिकट भी करैके रहै छै तऽ ईसब आसान पड़ै छै सब मोबाइलसँ करि लै छी ज्यादा समस्या भी नहि उत्पन्न होइ छै कहूँ जाइके रहलै तऽ टैक्सी भी मोबाइलसँ ऑनलाइन करि लेली फॉर्म वारम सब भरि लै छी ईसबसँ ज्यादा आसान भऽ गेलै बहुत ज्यादा ठीक हइ तकनीक भी ई सबसँ आसानी रहै छै समस्या भी ओतेक नहि आबै छै